गेलेनाय होनोबा जों बयबो मोनथियो गेलेनाया अनेग रोखोमनि दङ बेफोरनो जाहैबाय जेरै फुटबल एबा बल खेला आरो काबादि हकि

बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि गेलेनाय थायो आरो बेयो ओरैबायदि मुलाम्फा होयो जेन'बा जायनाखि सुबुंफ्रा बेखार ओरैनो गेम गेलेनानै थायो बा जेबो मावा दाङा ओरैनो जौ जुवाफोरजों थायो बे सुबुंफोरखौ जेन'बा फुटबलफोर गेलेयोबा बा भलिबलफोर गेलेयोब्ला जेन' बिसोरो एन्ट्रेस लानानै गेलेनानै जेन' मोजाङै गेलेलायनानै जेन'बा जौगानो हायो अनेक रोखोमनि जेन'बा सुबुंफोरबो थायो बेफोरो जेन'बा खामानि मावनो बाग्राफोर जेन'बा बेफोरो जेन'बा फुटबलाव जेब्ला एन्ट्रेस लायो अब्ला बेफोराव जेब्ला एन्ट्रेस लायो अब्ला बियो नों गेलेनायजोंनो मानि जौगालांनोबो हागोन गोसो होनानै गेलेयोबा आरो बेयो जोंनि थाखाय बिराथ मोजां मोनसे खेला गेलेनायजोंबो जोङो जाव जौगालांनो हायो गावनि लाइफखौ जेन'बा गावनि उननि जेन' संसार जाहैनाय बेफोरखौ फुटबलनि गेलेनायनि गेजेरजों एबा गेलेनानै दावगालांनोबो हायो समाजारि बेफोरनो जेन'बा सोरबाफोर ओरैनो थानाय बेफोरो जेन' एन्ट्रेस लानानै जेन' फुटबलफ्राव गोसो होनानै गेलेनानै दावखो लांनो हायो